اتّر پردیش ایک بہت ہی زیادہ بڑی تعداد وہاں پہ كھانے كے لیے بھی بہت كچھ ملتی بہت اچھی اچھی ڈسیز ملتی ہے اور اتّر اتّر پردیش میں جانے جا كر ہم بہت كچھ اچھی اچھی ڈسیز بنانے كو بھی ملتی ہے كھانے كو بھی ملتی ہے اور وہاں كی جو سب سے میں جب پہلی بار اتّر پردیش گئی تھی اور میں نے جو اتّر پردیش كی ڈش كھائی تھی تو اس میں پوڑی سبزی سیخ كباب پنیر ٹكہ ملائی چاپ كچوڑی تو یہ سب میں نے كھایا تھا اور گول گپے مطلب وہاں كے گول گپے اتنے ٹیسٹی ہوتے اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں كہ آج تک میں وہاں كے گول گپے كبھی كھا اس كا ٹیسٹ میں كبھی بھول ہی نہیں پائی مجھے اتنا پسند آیا وہ گول گپے اور میں نے وہاں سے بہت كچھ سیكھا بھی بنانا میں نے گھر پہ آ كے ٹرائی كیا میں نے اپنے ممی پاپا سے وہاں پہ ذائقہ ریسٹورینٹ بہت ہی زیادہ فیوریٹ بہت زیادہ مشہور ہے